ना बोननाया उन्दैनिफ्राय आंनि मोनसे हुदा आं ना बोननो मोजां मोनो मानोना जोंनि गोदो उन्दै समावहाय आं जेब्ला दाइन थाखोआव फरायोमोन एबा दाइन थाखोनिफ्राय आङो लयेस्त माने क्लास फर फाइभ बेबायदि फरायदोंमोन बै समावहाय आङो ना बोनोमोन सामफ्रामबो फुङाव आङो फार्स्ट टाइम आङो फुंनि ओंखाम जानानै लायो एसे जानानै लानानै आङो माने गामिनि जि लामानि जिङावहाय आं फुख्रि एबा बे जाम्फैफोरावहाय ना बोनो ना बोननाया ओरैबायदि मोनसे सिस्टेम दङ आं गिबियावनो बोरसि मोनसे लायो बोरसि मोनसे लानानै बेयाव नो फिसा मोनसे थाख्रि खुन्दुं गोरा जायजों ना अरबाबो नायाखौ आं बोना लाबोनो हायो जबोआ दुरुंआ बेबायदि मोनसे दुरुं गोरा नायगिरना लानानै आङो बोरसियाव खायो बोरसियाव खानानै आं दान्दा मोनसे दानो ना बोननो थाखाय जोङो दान्दानि गोनांथि जायो दान्दा मेइनलि जोंनो ना बोननो थाखाय नांगौ दान्दा मोनसे दुरुं मोनसे आरो लोगोसे बोरसि मोनसे आरो नांगौ जायो आदार नानि थाखाय जाय आदार नाया जायखौ जानानै मोजां मोनो एबा जायखौ जायो नाया जायखौ जानानै मन'यो बेखौ जोंनो नांगौ जेरै खानस्रि आं जावो खानस्रि जावो आं गिबियावनो खानस्रि जावनानै थास' लाइआव लानानै आं नाखौ बोनो बेनिफ्राय जोङो मालाबा ना माबा खानस्रि मोनाब्ला जों माब्लाबाथाय बै गुमाफोरजों आरो औवायाव जि लाथा लाथा एम्फौ थायो बे लाथा लाथा एम्फौजों जोङो नाखौ बोनो बेबायदिनो उन्दै समनि जि ना बोननाय खामानिया जालांनानै थाङो जोंना ओमफ्राय बेबायदिनो जेब्ला आङो क्लास ओइटसिम मोनदोंमोन अब्ला आं गोजान गोजानाव ना बोननो थांनाय जाबायमोन ना बोननानै आं ना मोनो ना बोननायजों आङो ना गोरिबो मोनो सम सम आरो माब्लाबा माब्लाबा खांख्राइबो फैफायो माब्लाबा खुसिया फैयो आरो माब्लाबा बिदिनो फख्रिनि नाफोरखौबो आं बोनो फख्रियाव बेबायदिनो मालाबा जोङो बबेबा बिलोफ्राव थांनानै ना बोनहैयो लोगोफोरखौ ज' ज' साइकेल सलायना थाङो बेबायदिनो ना बोनना फैनानै जोङो माब्लाबा माब्लाबा जोङो आरोबाव बेबायदिनो जोङो ना बोननानै लोगोफोरजों ज' ज' ना बोननो थाङो आरो ना बोननानै जोङो लानो थाखाय जोङो हालदेंगा माने बे हालदेंगाजोंबो थुयो आरो ना बिनिफ्राय जोङो मा खालामो आरोबाव बाल्थिं लानानै ना मोनोब्ला नाखौ जोङो फानोमोन फाननानै बेजोंनो जों मा खालामोमोन नो जोङो फरायनायाव गोनांथि जानाय बहि फावथेन आरो बेबायदिनो फैसा जमायनानै जोङो मालाबा थाइसे थाइनैनि सक्लेटफोर जायोमोन गोदो बै समाव सक्लेटफोरा दामथारमोन बेनिखायनो जोङो ना बोननानैनो जोंनि जि दाइन थाखोसिम फरायनायनि खरसा जों बेखौ दननानै लायोमोन आरो ना दा आथिखालाव बे आथिखालाव जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय एबा बिनानावमोनखौहाय जोङो ना बोननो नुबांला बे सरकारआ माखासे स्कपफोर होबाय आथिखालाव नाखौ बोराइफोरा आरो जायफोर मावनानै जानो हाया बेबायदि सुबुंफोरासो नाखौ बोनसै नाथाय बे ना बोननायाव गभमेन्टनिफ्राय जोङो मुवा बेसादफोर मोननो हाया मुवा बेसाद मोननो हाथावथाव जेरै जोंहा बोरसि दान्दाखौबो जोङो औवानिफ्राय दाननानै लाखायो जेरै दुरुंफोरखौ जोङो मालाबा बिमाया सोंनाय बे नो खुन्दुंफोरखौनो खायो आरो ओरैनोथ' आदार हिसाबैथ' जोंहा खानस्रिया थाखाबाय नालाय बिनिखायनो जोङो गभमेन्टनि थाखाय एबा गभमेन्टआ होथावथाव मुवा ना बोननायाव गैया आंनि नोजोराव गैया बेयो बेनिखायनो आं मोनबोआखै जिहेतु आं गैयाखौनो होननांसिगोन आरो ना थ' बेबायदिमोन आंनि बे उन्दै समनि ना बोननाया बेखिनि बेबायदियैनो थाङो आरो ना जेनेबा ओमफ्राय बेयो आंथ' दहाय बुंखाबाय ना बोननानै जोङो फैसा मोनोब्लाबो फैसाजों बहि बायो कोलोम बायो बेबायदिनो थाबाय आङो आरो लोगोसे बेफोरखौ बायखांनानै जोङो मा खालामो मेथाइबो जायो आरो ना सम सम फैसा मोननायजों लोगोफोरजों ज' ज'नो थ' आंनि बे ना हमनाय आरो जोङो ओरैनो जोङो ना बोनोदि ओमफ्राय बोननानै जोङो फख्रियावबो हमो फख्रियाव जोङो सानसेखालि ना हमनो थांदोंमोन लोगोफोर जों बुरजाथार दंमोन जेरै जों बेवहाय ना मागुर जोङो माने साबा लोगोफोर थादोंमोन गंसे फख्रियाव ना हमनो बेवहाय आंनो बांसिन हमनो हादोंमोन आरो ना एकसुयेलि ना बोननायाव जों सरकारनिफ्राय जेबो मोननो हाया नाथाय ना हमनायाव फाण्डनि महरै गभमेन्टआ होयो जोंनो खानलि मोनसे हैदों बे खानलिखौ जों मोननो हादों लोगोसे फल' मोन्दोंमोन फल'खौबो जोंनो आंनो होदोंमोन मोनसे बे आं दैमायाव जेन' ना हमो बेयाव आङो फल' मोनसे मोन्दोंमोन थ' बेजोंनो आङो ना हमै हमै माखासे आंनि जिउ जिउखौ दैदेनलांनो हादों आरो फरायसा समनि बे जिउखौ आङो दैदेनलांनो हादोंमोन बेखिनियानोसै आंनि बे ना हमनायखौ मोनसे खामानियाव ओरै साबसिन गोरलै खालामनायनि जि बानबुंथाइ बे बानबुंथाइआ आंना बेनोमोन